म्हाका रांदप खूब आवडटा आनी ही रांदप म्हाका आवडपाची संवय म्हाका म्हाज्या आवयची कडच्यान लागली म्हाजी आवय एक बरी रांदपी आनी ती वेगवेगळे पदार्थ तयार करताली घरा कडेन आनीक तेजे कडच्यान हांव ते करपाक शिकलें म्हाका रांदप हो म्हज्या खातीर एक व्हडलो छंद आनी हांव वेगळें वेगळें रान आयटम तयार करतां नाॅन वेज आसा तशें वॅजूय बीन नाॅन वेज आयटम म्हळ्यार चिकन चिली मागीर चिकन सुका नुस्त्याचें हुमण आनीक सुंगटाची चिली आनी बाकिची कसली माणक्याची चिली कुल्ल्यांची चिली अशें वेगवेगळे प्रकारचे नाॅन वेज जेवण हांव रांदता तशेंच वेज म्हळ्यार वेज फ्राय रायस पुलाव मागीर दाळ पनीर मसाला पनीर चिली आनीक डिजर्ट म्हळ्यार खीर शेवयांचें गोडशें मागीर कस्टर्ड अशें करून खूब तरेचें हांव वेजूय जेवण तयार करता आनी म्हाका रांदपाक खूब आवडटा सारकें आनी हें म्हाजें रांदपाक आवडटा हें म्हाज्या घराकडच्यांक सुद्दां खूब खबर आसा आनी असोच एक दीस हांवेन कितें केलें म्हाज्या घराकडच्यांक सांगलें की म्हाजें जें रांदपाचें आसा जी कुकिंक म्हाजी जी हेबिट जी आसा ती हांव कितें करपाक सोदता हांव एक रेस्टोरंट घालपाक सोदता आनी तेतूंतल्यान कितें जातलें एक रेस्टोरेंट घालें म्हणटकर कितें जातलें म्हाजो छंदूय म्हाका फुडें मुखार बरें तरेन व्हरपाक मेळटलो तशेंच म्हाज्या फेमिली खातीर म्हाजे कुटूंबा खातीर थोडें इन्कमूय मेळटलें तेका लागून हांवेन हें ही गजाल हांवेन म्हाज्या कुटूंबाक सांगली हांवेन कुटूंबाक सांगतगर तेंमकां सामकें बरें दिसलें तेंमकां खोस भोगली आनी ते म्हाणपाक लाग लागले की एक बरी गजाल आसा आनीक तेंच्यांनी म्हाका तुजे रांदपाचें जे छंद आसा तूं फुडें व्हर आनी तूं एक रेस्टोरंट ओपन कर आनी आमी तुम तुका सदांच सपाॅर्ट करतलें अशें तेमी म्हाका उतर दिलें आनी हाजेर म्हाकांय खोस भोगली